ہاں میں نے اردو زبان میں کچھ مزاحیہ کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک بہت معروف اور مزاحیہ کتاب ہے جو بہت مشہور ہے جسے ہم مضامین فرحت کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اردو زبان کی مشہور کتاب ہے اور اردو زبان کے مشہور مزاح نگار فرحت اللہ بیگ نے لکھی ہے مضامین فرحت میں مختلف مزاحیہ مضامین کا ایک یہ مجموعہ ہے اور ان مضامین میں بیگ صاحب نے روز مرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بڑے دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے ان کی تحریر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے باصلاحیت انسان ہیں اور ایک زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بڑے دلچسپ انداز میں اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے ان کی تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ عام باتوں کو بھی اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قاری کو بےساختہ ہنسی آ جاتی ہے مثال کے طور پر باقی تو بہت سارے مضامین ہیں کیونکہ مضامین فرحت جو ہے وہ بہت سارے مضامین کا جو مزاحیہ مضامین ہیں ان کے ان کا ایک مجموعہ ہے جو ایک کتابی شکل میں ہے لیکن ان میں سے ایک مثال کے طور پر ہم یہاں کہہ دیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک مضمون ہے وہ ایک معمولی سی خاندان تقریب کی تیاریوں میں ان میں پیش آنے والے مضحکہ خیز واقعات کو یعنی جو شادی بیاہ کے اندر جو رسم و رواج یا ان کی تیاریاں جو کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں ان واقعات کو اس قدر دلچسپ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قاری کو خود بخود ہنسی آ جاتی ہے اور وہ ہنسی روکنے میں بالکل ناکام رہتا ہے ان کی زبان کی چاشنی جملوں کی چستی اور باتوں میں چھپی ہوئی مزاحیہ تضاد جو ہے سب مل کر ایک لاجواب مزاحیہ تحریر بناتے ہیں اس لیے میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا جو مضامین فرحت آپ پڑھیں کیونکہ یہ ایسا مضامین کا ایک مجموعہ ہے جسے فرحت اللہ بیگ نے تخلیق کی ہے اور ان کی تخلیق کردہ یہ کتاب ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو زندگی گزارنے کے بھی مواقع اور کہ زندگی کس طریقے سے گزارا جائے اور کس طریقے سے ہم گزارتے ہیں تمام چیزوں کے مثال اس میں مل جائیں گے اور مزاحیہ انداز میں وہ بیان کریں گے پڑھنے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا اور بالکل آپ پریشان یا آپ کو الجھن سی محسوس نہیں ہوگی ان کی تحریر سو کیونکہ ان کی تحریروں میں پورے مزاحیہ انداز میں انہوں نے سارے واقعات کو سارے نظریوں کو انہوں نے جمع کیا ہے